हेलो

मधेपुरा में जो भी घूमने लायक स्थान है वह बता दीजिए फिर हम लोग घूमेंगे

हाँ हाँ सुने हैं हम सुने हैं कि वहाँ पर है ना बढ़ियाँ बढ़ियाँ पढ़ने का कॉलेज यह सब भी है इन्स्टीट्यूट सब भी है तो आप बता सकते हैं इन सबमें से बढ़ियाँ कॉलेज कौन सब है

और पढ़ाई के लिए कौन सब कॉलेज बढ़ियाँ है

हाँ हाँ

ठीक है और क्या सब है देखने लायक

ठीक है आएँगे इसलिए जानकारी ले रहे थे ठीक है धन्यवाद